जी मेरी खण्डेलवाल शॉप से बात हो रही है जी मुझे रजिस्टर चाहिए जी मेरे को दो सौ पेज़ वाला चाहिए वो आजकल चल रहे हैं फोटो वाले दो सौ पेज़ के रजिस्टर चाहिए हमको हाँ हाँ ठीक है फोटो वाले आप फोटो हाँ तो मुझे मैं आपको नहीं बच्चे की फोटो दूँगी आप उसका रजिस्टर बनवा दीजिएगा और मुझे अलग से भी चाहिए मुझे एक बंडल चाहिए उसका वो आता है ना क्लासमेट को पाँच अलग अलग वाला और और आपके पास कुछ नया सामान आया डॉक्यूमेंट फोल्डर हैं और स्पीकर वगैरह हैं अच्छा तो आपके पास कुछ अच्छी अभी पेन हैं पेन बहुत सारे हैं पार्कर के भी आये हैं हाँ जी तो एक काम कीजिए आप मुझे पार्कर पेन भी दे दीजिए दो दो पार्कर पेन भेज देते हैं आपको और हाइलाइटर आया अच्छा मुझे ना पेस्टल शीट वाला हाइलाइटर चाहिए ठीक है कितने चाहिए आपको जी उसका आई थिंक एक वो फेबर कास्ट पैक आता होगा ना आपने आपके पास है वो अच्छा और एक वो ब्रश पेन डोम्स का मुझे एक ब्रश पेन वो उसका बड़ा वाला पैकेट है ना हाँ जी वो चहिए और कुछ आप बता रही थी ना कुछ नया और कुछ अच्छा तो एक काम कीजिए वो फ़ोल्डर जैसा ही कुछ होते है ना पन्नी टाइप होता है उसके अंदर हम अपना डॉक्यूमेंट रखते है हाँ जी आप ये निकाल दीजिए मैं आ जाऊँगी अभी हाँ जी तो ये लिखिए आप मुझे ये दो पार्कर पेन चहिए और डोम्स का ब्रश पेन का वो पचीस वाला सेट दो ब्रश पेन का आपका पच्चीस वाला सेट हाँ जी हो गया और बताइये कुछ हाँ जी हाँ जी वो एक रजिस्टर का आप मुझे दो चार दिन बाद दे देना और वो अलग से पाँच पाँच सेट वाला क्लाससमेट का रजिस्टर का दो बंडल बंडल दो बंडल रजिस्टर जी दो सौ पेज वाले दो सौ पेज़ के पाँच रजिस्टर ठीक है जी हो गया जी आपका सामान हाँ जी और और बताइये जी बिल बना दूँ जी एक मिनट हम थोड़ा सोच के बताते हैं हाँ स्टेपलर अच्छा बड़े छोटे स्टेपलर मुझे दो चहिए एक बड़ा और एक छोटा उसके साथ उसकी पेन भी दे दीजिएगा अच्छा हाँ आपको दो बड़े स्टेपलर दो बड़े स्टेपलर और एक छोटा स्टेपलर और प्रिंटर कि रिम होती है ना हाँ हाँ जी रिम में भी वो अलग अलग कंपनी है तो अच्छी कौन सी रहेगी सारी बढ़िया आ रही हैं अच्छा आपके पास जे के की है क्या हाँ जे के की पड़ी हैं हाँ जी तो मुझे रिम भी दे दीजिएगा हाँ जी दो पैकेट दे दीजिए हाँ जी हाँ कौन सा साइज चाहिए आपको जी ए फोर चहिए ए फोर ज़्यादा काम आता है ए फोर साइज ठीक है आपका ए फोर साइज का है ना ठीक है हाँ जी तो हम ये सामान कब तक लें आप कब तक बांध के रखेंगे हाँ जी ठीक है हम एक घंटे में आते हैं धन्यवाद